جی جی سر آٹو ڈرائیور سے بات ہو رہی ہے آپ کی جی سر بالکل اویلیبل ہیں ابھی کہاں جانا ہے آپ کو سر جی سر جی سر لے چلیں گے سر آپ ہزار روپئے دے دیں گے آپ ہزار روپئے سر زیادہ نہیں ہیں ابھی راستے بھی موسم بھی ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے تھوڑا کرایہ تو زیادہ لگتا ہے اچھا سر چلیے آپ آٹھ سو روپئے دے دیں گے سر چار سو بہت کم ہو رہا ہے سر اگر آپ ایسا کریے کہ سر آپ مارکیٹ گھوم لیجیے یا آپ مارکیٹ میں پتا کر لیجیے پھر ہمیں بتائیے کہ مطلب کہ ہم آٹھ سو زیادہ بول رہے ہیں یا کم ہے سر اصل میں آپ دو آدمی رہیں یا چار آدمی رہیں بات وہی ہے تیل میرا وہی جلنا ہے تو دو آدمی اور چار آدمی سے کچھ فرق زیادہ ہوتا نہیں ہے اسی لیے سر اچھا رہے گا آپ کے لیے بھی ایک دم بآسانی پہنچا دیں گے آپ کو آپ جہاں کہیں گے سر ایسا کریے آپ کہ آپ پتا کریے پہلے آپ سر آپ کو تو بتا ہی دیے کہ آٹھ سو روپئے اچھا آپ کتنا دیں گے سر آپ بتائیے سر تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے سر سر سر ہمارے بھی بال بچے ہیں یہی خرچ سے ہمارے بال بچے بھی پلتے ہیں تو تھوڑا سا لاسٹ سر چھ سو روپئے لگیں گے اوکے سر کہاں آنا ہے سر کہاں پہ آنا ہے سر ٹھیک ہے اوکے سر میں دس منٹ میں پہنچتا ہوں اوکے ٹھیک